सो फिशींग जी आसा ती नुस्तें उजरोवपाचें एक्टिविटीज ती लायक गोव्यांत लायक आमचो गोवा जो आसा गोव्या राज्यांत नुस्तें धरपाची ही जी हें आसा तें सारकें लायक गोवा ईज नोन फॉर दॅट आनी लायक अशें पावसा दिसांनी बी नुस्तेकाराक त्रास जाता लायक नुस्तें घेवपाक सो गोव्हर्मेंटान अशे खुबशे स्किमी काडपा जाय ताकी तेंकां अशी इजी आनी पावसा दिसांनी लायक यू नो तेंकां अशे बेनिफीट जावप जशें की तेंकां अशीं बरीं पोर्टां प्रोवायड करप जीं हीं आसता कितें म्हणटा तेंकां रांपोणकार जी रांपोणकारां आसता तेंची बोट लायक यू नो अशी स्ट्रॉंग आसता सो तेंकां आनी अशी बोट दिवची आनी इवन लायक तेंकां फायनॅन्श्यली सपोर्ट करचे ताकी तेमी तेच पयशांनी आपल्या खातीर इक्विपमेंट्स घेवन लायक तेंचें जें सामान आसता तें घेवन आनी बरी फिशींग करची आनी तेंकां व्हडली व्हडली बोटी दिवप ताकी यू नो लायक तेंकां पावसा दिसांनी सुद्दां ते धाकटी बोटान वचपाक डेंजर असो ना लायक तेमी अशी सारकी लायक यू नो भिना अशें सारकी भिना अशें भियेवून लायक यू नो वचपाची गरज ना तेंकां तेमी अशे व्हडली बोटीन तेंचो असो बॅलन्स जातलो सारको आनी तेंकां ऑल्सो फायनॅन्शली सुद्दां पयशांच पयशांनी सुद्दां तेंकां हॅल्प करची ताकी ही जी फिशींग एक्टिविटी आसा ती बरी आनी इजी ऑक्युपेशन जावचें